हमरा नाच अच्छा पसन्द आबै छै सभके वही सिखाबै छै केना सीखै छै केना करै छै तोहूँ सीख एना सीख ओना सीख पैसा मिलतौ बहुत सारा सभ पैसा मिलतौ समझमे अयतौ सिखबिही तऽ अच्छा लगतौ देखैमे तोहूँ सीख एना कर ओना कर अइसे डान्स कर वइसे डान्स कर सभकुछ मिलतौ ओहिमे पैसा मिलतौ मैडल मिलतौ बहुतकिछु मिलतौ अच्छा डान्स करबिही सभ सपोर्ट करै छै अच्छा सभ सभ डान्स करै छै डान्स तऽ एना करै छै ओना करै छै सभके सपोर्ट मिलै छै तऽ सभकिछु होइ छै आयु बढ़ै छै सभकिछु मिलै छै सभ बच्चा सभके बच्चा बच्चा सिखाबै छै से बच्चा बच्चा सभके सिखाबै छै भूमिकामे कइसे अथी होइ छै बच्चासभ सीखै छै कि हमरा ई डान्स अच्छा लागै छै हमरा अइसे डान्स सीखना छै हमरा ओइसे छै ओइसे प्राइज मिलै छै सभकिछु मिलै छै कम्पीटिशन होइ छै सभ किछके सभके चुवाइस रहै छै कि हमहूँ सिखियै हमहूँ करियै हमरो पास नाम हुए नाम हुए नाम होतै हमरो सभ कहतै कि हँ ई बहुत अच्छा डान्स करै छै डान्समे बहुत फास्ट छै हँ तोहर नृत्य नृत्य डान्ससभ अच्छा लागै छै करैमे सभ करै छै तऽ बुजुर्ग सभ बच्चा सभकेँ भी सिखाबै छै नृत्य डान्स करयमे अच्छा लागै छै नृत्य डान्स एसन छै डान्स